में सारें गल्ला पैह्लें भिंडियां बनाइयां पैह्लें मिगी जाच निं ही बनाने दी में भिंडियां बनाइयां ते कट्टियां ते पानी पाई बैठी बिच तड़का पाइयै ओह् ते लेसां बनियां ते ओह् निं ते खाने जोगै रेहियां सुट्टी ओड़ी आं फिर में दूई बारी फिर बनाइयां फिर मेरे कोला थोह्ड़ी शैल बनी आं ते शैल बनी आं ते फिर में आस्तै आस्तै कदें मेरी मम्मी नै आक्खना इ'यां तड़का लाना में कटियै प्याज बी पाना बिच तड़का लाइयै फिर में आस्तै आस्तै सिक्खी लेइयां भिंडियां बनानियां ते फिर में लग्गी पेई बनान सब्जी ते फिर में राजमांह् बनाने न बोआलने पैह्लें ते मिगी जाच गै निं ही आस्तै आस्तै मिगी दस्सदे रौह्ना ते में करदे रौह्ना ते बनांदे रौह्ना आं बनानी ते फिर में सब्जियां सिक्खियां बनाना फिर मिगी फुलके बनाना निं हे आंदे फुलके बनाना सिक्खे फुल्के कदें टेढ़े पक्की जाने कदें इ'यां टुटी जाने बिच्चा फट्टी जाने फुल्के फिर मीं आस्तै आस्तै सिक्खी जाच सिक्खियै ते फिर में लग्गी पेई बनान ते फिर मिगी टोड्डे बनाने निं हे आंदे चौलें दे टोड्डे ते चौलें दे टोड्डे में बनाने ओह् फट्टी जाने टुटी जाने जि'यां में टोड्डा बनाना उ'आं टुटी जाना फिर में आस्तै आस्तै ओह्बी सिक्खे सिक्खे ते में सब्जियां बनाना सिक्खियां फिर में सारी रुट्टी बनानी आस्तै आस्तै करियै में सारा किश सिक्खेआ फिर ओह्दे बाद च मेरा ब्याह् होई गेआ ब्याह् होया ते में सोह्रै घर आई ते मिगी इन्नी रुट्टी शैल बनाना आंदी निं ही शौक बड़ा हा मेरा बनाने दा बनानी में आक्खना में अद्धी बनाई लैन्नी आं जेल्लै में बनान लग्गना ते शैल निं बननी फिर लग्गी रुट्टी बनान मसाल्ले पाने राजमांह् च राजमांह् मसाला पाया ओह् गरम मसाला पाया देहीं पाया थोह्ड़ा तड़के बिच ते ओह् फिर तड़का लाना ते फिर बनाना पैह्लें पैह्लें ते में पसंद निं करनी ते में आक्खना नेईं शैल निं बनी तुगी रुट्टी बनाना निं आंदी त फिर आस्ता आस्ता मिगी मेरी सस्स लग्गी दस्सना ते तूं इ'यां गै तड़का ला ते में लाना ते मिगी जाच आई मेरा ब्याह् हा ते मेरी सस्स आक्खन लग्गी घ्यूर बनाऽ में हा घ्यूर ते में कदें बनाये निं हून कि'यां बनावां घ्यूर फिर मेरी ननान आक्खन लग्गी तू बनाऽ में दस्सनी आं ते में आक्खेआ अच्छा ते फिर उनें मिगी दस्सेआ मेरे कोला इन्ने शैल ऐ निं बने तां बी मेरे कोला इन्ने शैल निं बने ऐ फिर उनें मिगी केह् ना इक दो बनाइयै दस्सेआ फिर में बनाये बनाये ते फिर आस्तै आस्तै शैल लग्गी पे बनन फिर में घ्यूर बनाये फिर दूए दिन आक्खन लग्गी तू खीर बनाऽ में हे खीर बी लेई आह्ननी आं बनाइयै ते आक्खन लग्गे तू चौल साफ कर थोह्ड़े हारे चौल पा पानी रक्ख चौल पा ते जेल्लै चौल गलदे न फिर तू दुद्ध पा दुद्ध पाया फिर पाई बिच जिसलै शैल चौल गलिये फिर पाई बिच खंड खंड पाई खंड पाई ते फिर बदाम काजू फिर बदाम कुट्टियै कुट्टियै पाये बरीक करियै आक्खदे साबते निं पाने बरीक बरीक करियै पाये ते फिर बनाई बी खीर एह्दे च थोह्ड़ी कसर रेही थोह्ड़ा मिट्ठा घट्ट रेहा एह् आक्खन तू मिट्ठा घट्ट पाया ते मिट्ठा थोह्ड़ा होर पा ते में मिट्ठा पाया ते खंड होर पाई बिच खंड पाई खीर बनाई ते फिर उंदे बाद च फिर मिगी सब्जियां बी बनाइयां सब्जियां बनाइयां साढ़े घर निक्का जेहा फंक्शन ही फिर में रुट्टी बनाई आस्ता आस्ता आई गेदी ही आस्ता आस्ता मिगी बनाना उसलै फिर में आस्ता आस्ता बनाई रुट्टी ते जि'यां में बनाई रुट्टी ते फिर थोह्ड़ी बोह्त कसर ते में हां होंदी गै फिर मसाले पाये सारे मसाले पाइयै फिर में बनाई ते फिर हून मिगी चाम्पां बनाना नेईं ही आंदियां फिर में कुसै गी पुच्छेआ में हा मिगी दस्सो आं चाम्पां कि'यां बनांदे न फिर में पुच्छेआ कुसै गी उनें दस्सेआ की इ'यां इ'यां बनानियां न फिर में बनाइयां चाम्पां चाम्पां बनाइयां ते चाम्पां बनियां बड़ियां शैल आक्खदे तुगी ते बनाना निं हे आंदे तू ते इन्नियां शैल चाम्पां बनाई ओड़ियां ओह् होई खुश दूऐ दिन में फिंगर चिप्स बनाई फिंगर चिप्स बनाई ते मिगी बनाने दा बड़ा शौक ऐ पर बनाना निं ही आंदी ते हून एह् ऐ की में आस्ता आस्ता जि'यां बनाना शुरू कीता ते इ'यां मिगी थोह्ड़ा पता लग्गी गेआ ते हून में सारा किश बनाई लैन्नी आं ते पिज्जा बनानी होन्नी ते पिज्जा बी बनाई लैन्नी आं पैह्ली बारी पिज्जा बनाया ऐ निं शैल बनेआ खराब होइया शैल निं बनेआ कड़ाई च कड़ाई च रक्खी प्लेट कड़ाई च प्लेट रक्खी नमक पाया प्लेट च उप्पर प्लेट रक्खी स्टैंड ओह्दे उप्परा ढक्की ओड़ेआ पिज्जा त्यार कीता ढक्कियै बनाया पिज्जा पैह्ली बारी ते इन्ना स्हेई निं बनेआ पर आस्ता आस्ता मिगी एक्सपीरियंस आई गेआ ते में एह् पिज्जे च एह् कमीं रेही दी ही ते हून में एह् कमीं पूरी करनी ऐ फिर ओह् पिज्जा में बनाया ते फिर केह् पिज्जा शैल बनी आ मेरे कोला में पिज्जा बनाई लैन्नी आं फिंगर चिप्स बी बनाई लैन्नी आं मतलब मिगी शौक बड़ा बनाने दा सारा कुछ बनानी आं में ते मिगी पैह्ले एह् कि मिगी कमी बड़ी ही मेरे बिच मिगी इन्ना शैल बनाना निं ही आंदा ते में कदें कुसै गी पुच्छना कदें कुसै गी पुच्छना ते उनें मिगी दस्सना ते फिर में आस्ता आस्ता अपनियां गलतियां कड्ढियां ते कड्ढियै फिर में बनाना शुरू कीता जि'यां में अपनियां गलतियां में आपे सुधारियां फिर में बनाये बनाइयै ते फिर में मतलब अपने कमियां दूर कीत्तियां बनाया सारें ई खलाया सारे आक्खन लग्गे ठीक ऐ तू पैह्लें निं हा आंदा ते हून तूं बनाई लेआ इ'यां गै तू शैल शैल चीजां बनाया कर ते इक बारी तेरे कोला गलती होई गी दूई बारी होई गी तू बाद च शैल बनाई लै करना ते में बड़ी खुश होई में आक्खेआ चल ठीक ऐ जे मिगी पैह्ले निं हा आंदा ते हून में बनाई गै लैन्नी आं मिगी इस गल्ला दी बड़ी खुशी होई हून में ओह् बनानी आं टोड्डे बनानी आं टोड्डे पैह्लें मेरे कोला बनदे निं ऐ हे एह्ड्डे एह्ड्डे मुट्टे बनदे हे कोई खंदा निं ऐही आक्खदे तू टोड्डे एह् टोड्डे बनानी आं तुऐं खाऽ कल्ली ते आक्खनी जे एह् निं खाङन ते मेरा केह् फायदा ते फिर में लग्गी बनान दोआरा भन्नी भन्नियै बनाना बनाई बनाइयै ते फिर में इनेंगी सारें गी खलाने ते में आक्खेआ खागे गै नेईं ते में दूई बारी बनाने गै नेईं ते फिर उनें खाई लैने खाई लैने ते फिर में बनाई लैने ते हून मिगी एह्की पैह्लें मिगी पूड़ी बनाना निं ही आंदी पूड़ी बनांदे मिगी बड़ा डर लगदा हा हून में पूड़ी बी बनानी आं पैह्ले बारी में पूड़ी बनाई ते पूड़ी ऐ निं इन्नी शैल बनी पूड़ी फुल्ली निं ऐ ते फिर दूई बारी मिगी पता चलेआ की एह् पूड़ी फुल्लनी ही एह्दे च बेकिंग पाऊडर पाना हा ते फिर में आटै च एह्दे च बेकिंग पाऊडर पाया ते फिर में उस्सी गुन्नियै रक्खी ओड़ेआ फिर में निक्के निक्के पेड़े ले पेड़े लेइयै उस्सी बेली बेल्लियै फिर में पूड़ियां कड्ढियां ते जदूं में दूई बारी पूड़ी बनाई ना ओह् पूड़ी मेरी बड़ी गै शैल बनी ते केह् अपना शैल बनाइयै ते शैल खाद्धियां